हांवेन दोन म्हयने फाटीं म्हज्या जल्म दिसा निमतान म्हज्या खातीर एक नवो एन्ड्रॉयड मोबायल घेतलो हांवेन रिय रियलमी हे कंपनिचो रियलमी एट हो मोबायल घेतलो ताची किंमत सादारण अशें सतरा ते अठरा हजार रुपयां आशिल्ली हो म्हज्या जिवनांतलो दुसरो मोबायल आसलो आनी पयलो असो मोबायल जो हांवेन स्वताच्या कश्टान घेतललो काम करुन घाम गाळून कश्टान घेतलेलो हो म्हजो पयलो स्मार्टफोन जेन्ना हांवेन हो मोबायल घेवपाचो चिंतले ते वेळार पयलें हांवेन ह्या मोबायलचें कांय फोमेशन्स समजून घेतली आनी ह्या मोबायलांत अशें कितें वेगळें फिचर्स आसात जे हेर आनी दुसऱ्या मोबायलांत नात ह्या मोबायलांत ए टू झेड ए टू झेड सगळें फिचर्स आसलेले म्हूण हांवेन हो मोबायल घेवपाचो थारायलें आनीक पळोवपाक गेलें जाल्यार आयज काल मोबायल हो खूब गरजेचो जावन आसा मोबायला शिवाय आयज काल आनी दुसरो कांय पर्यांय ना मोबायल हो लोकांच्या जिणेचो एक अवि अविभाज्य घटक जावन बसला हांवे जेन्ना हो मोबायल फोन घेतलो तेन्ना हांव तेन्ना म्हाका ताची खूब गरज आसली कारण त्या वेळार हांव उच्च माध्यमीक शाळेंत म्हजी अकरावी आनी बारावीचें शिक्षण घेतालो आनी तो काळ कोरोनाचो जाल्लो कारणान आमकां सगळें ऑनलायन जावन आसलें तेज्या खातीर म्हाका हो मोबायल घेवपाक पडलो जेन्ना हांवे हो मोबायलाच्या फिचर्स बद्दल उलयतां तेन्ना ह्या मोबायलांत सिक्स्टी फॉर मेगा पिक्सल अल्ट्रा वायड एंन्गल केमेरा क्वॉलिटी आसा जे ह्या मोबायलांचेर फोटोस आनी विडिओस बऱ्या क्वॉलिटीचे आनी बरे क्लियर येतात ह्या मोबायलाची बेटरी बेक अप सिस्टम बरी आसा जी म्हाका चड वेळ दिता आनी मोबायल फोन एकदां चार्ज केला आरामांत असो म्हाका दोन ते तीन दीस वापरूंक मेळटा ह्या मोबायलांत सी टेब चार्जींग करपाची फेसिलिटी आसा ह्या कारणान हो मोबायल चार्जिंगाक लावन रोखडोच एक पावण ते एक वरां मजगती फुल्ल चार्ज जाता त्या भायर ह्या मोबायलांत बरो कोडकोर प्रोसेसर आसा जे कारणान आमी ह्या मोबायलाचेर बऱ्यो बऱ्यो गेमस खेळपाक मेळटा तशेंच ह्या मोबायलची स्क्रिन स इंच आसा जेन ह्या मोबायलार मुवीस आमकां बीग स्क्रिनीचेर पळयल्ले भशेन दिसतात